जय झूलेलाल मां ॿुधो की तव्हांखे कम जी वारीअ जी ज़रूरत आहे हा मां तव्हांजी कॉलोनी में ई आई हुअसि मूंखे बि कम जी ज़रूरत आहे मां बि तव्हांजी कॉलोनी में घरु ॻोलियां ही पई त ख़बर पई भई तव्हांखे ज़रूरत आहे त ॿुधायो छा छा त छा छा करायणो अथव

अछा घणे खां घणे बजे ताईं घणे खां घणे बजे ताईं अछा त छा ॾींदव छा पघार ॾींदव

हा हा हा मतिलबु सम्झो तव्हांखे फ़ुल में फ़ुल टाइम जी हेल्पर खपे न हा त तव्हां छा छा ॾींदव अछा अछा पर तव्हां ॾ ॾह हज़ार त घटि था ॿुधायो पिया छो त सॼो ॾींहुं मूंखे लॻे मूंखे पंहिंजो घर बि ॾिसणो पवंदो त मां ईअं कीअं करे सघंदस त तव्हां थोरो या त अछा न कम जी त मुंहिंजी तव्हांखे शिकायत ई न मिलंदी हिक हिक पंहिंजो घर सम्झी करे जंहिं महिल मूंखे बि कम जी ज़रूरत आहे ऐं घ पंहिंजो घरु सम्झी करे ई मां कमु कंदसि अहिड़ी ॻाल्हि न आहे तव्हांखे कम जी त काई शिकायत न मिलंदी पर मूंखे मतिलब जीअं पैसनि जी घुर्ज आहे त मूंखे थोरा सां पैसा तव्हां वधाए ॾियो बाक़ी तव्हां कम में त तव्हां निश्चिंत रहियो तव्हांखे कंहिं बि तरह जी तव्हां चाहियो त ॿिए ॿियनि घरनि में जिते मां कंदी आहियां तव्हां उते भले पुछी था सघो पिया मां होॾे अग्रवाल जे घर में कंदी आहियां पुठियां जेके मनसुखानी रहंदा आहिनि उन्हनि जे घर में कंदी आहियां जेके बजाज रहंदा आहिनि उन्हनि जे घर बि कंदी आहियां पर उहे अलॻि अलॻि घर आहिनि तव्हां भले उन्हनि खां पुछी करे मूंखां मुंहिंजी खातिरी करे था सघो न मां पोइ न त अगरि मूंखे हिकु पासे ॾिए कमु मिली वेंदो त पोइ मां उहो हिकिड़ो ॿ घर छॾे ॾींदसि छो त अछा न तव्हां भले मुंहिंजो कम ॾिसजो पोइ भले डिसाइड कयो अहिड़ी काई ॻाल्हि न आहे एतिरो त हाणे ट्रायल ते त हर कोई पर तव्हां अॼकल्ह ॾिसो था अचो अचो था भई केॾी मेहंगाई लॻी पई आ्हे ॿ ॿाहिरि वञो त हिकु हिकु शइ जा पंज सौ जो नोट त ख़बर ई न थी पए पई भई काॾे थो वञे त असांजी त रोजी रोटी इहा ई आहे त असांखे करिणो ई करिणो पवंदो न त अछा हलो मां बि मतिलबु ॾिसां थी पई तव्हांखे अची करे मां मिली वेंदीमांव बाक़ी मुंहिंजी खातिरी पूरी अथव तव्हांखे आधार कार्ड खपनि न नागा त मां ईअं न कंदसि लेकिन इहा आहे कि जंहिं महिल ज़रूरत पवंदी त तव्हांखे ॿुधाए करे पोइ मां वेंदससि लेकिन उहा पवंदी त सही ज़रूरत हाणे थोरी हिक ॿ ॾींहनि जी त ज़रूरत हर कंहिंखे पवंदी आहे ओच ओचतो ओले सहुले कंहिं महिल ज़रूरत पइजी वञे छुट्टीअ जी न मां पूरी कोशिश कंदमि मां ईअं नागा न कंदी आहियां ईअं बिल्कुल मुंहिंजी पूरी कोशिश रहंदी की तव्हांखे शिकायत जो मौको न ॾियां पर तें हूंदे बि भई कें कें मल ज़रूरत त भाई मां बि इंसान आहियां मुंहिंजो बि घर बार आहे त ज़रूरत त पई सघे ती पर पर दीदी इहा सि सिधी सही ॻाल्हि आहे न की तव्हां मूंखे घरु वांगुरु रखंदव त मां बि घरु वांगुरु ई कमु कंदसि हुन में पोइ त तव्हांखे मु मुंहिंजे पारां त काई शिकायत मिलंदी ई कोन बिल्कुल बि हा ऐं

औरि तव्हांखे अगरि आधार कार्ड वग़ैरह बि खपेव त पोइ मां उहो बि ॾई सघंदी तव्हां भले बिल ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे मां तव्हांखे सुभाणे न त परीअं अची करे तव्हां सां मिलां थी पई पोइ जीअं हुजे मूंखे ॿुधाए छॾिजो त मां अॻ ते ऐं अगरि तव्हां पहिरीं तारीख़ खां शुरू करायो तॾहिं बि तव्हांजी मर्ज़ी अथव भले हाणे खां ई शुरू करायो त इहो जेके महीनो शुरू खां पहिरियों जेके जून महीने जा जेके पैसा उहा पैसा अलॻि वठी करे पोइ असां महीने खां महीने जो हा

ठीकु आहे ठीकु आहे त पोइ मां तव्हां सां अची करे मिलांव थी सुभाणे या परींअ अची करे तव्हां सां मिलांव थी पोइ जीअं हुजे पोइ मूंखे ॿुधाए छॾिजो त मां ॿिए हंध बि वरी पहिरीं तारीख़ खां हुते मां मना कंदसि मूंखे खातिरी हूंदी त

ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे न मां हिते डायमंड एरिए में ई रहंदी आहियां हा न न मां हिते पासे में ई रहंदी हा त बस मां उहो तव्हांजी मूंखे ख़बरु पवंदी त पोइ मां हिकिड़ो घरु छॾींदसि पोइ बसि त परमानेंट तव्हांजो मां कंदसि बसि मूंखे बि अगरि घर वारो माहौल मिलंदो त मूंखे बि परेशानी न थींदी ऐं मां बि बिल्कुल घरु वांगुरु ई कमु कंदसि तव्हां वटि ठीकु आहे त दीदी मां ठीकु आहे दीदी मां अची करे तव्हांजो सुभाणे या पणीअ पंहिंजो आधार कार्ड ऐं फोटो बि खणी ईंदस त उहो पोइ तव्हांखे ॾि ॾेखारे छॾींदस मां ठीकु आहे अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे दीदी ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हरि ओम जय झूलेलाल जय झूले जय